गाँव का खेल कबड्डी में हम लोग बहुत दूर दूर तक खेल खेलने जाते थे बहुत अच्छा लगता था गाँव के सभी लोग मिलजुलकर के खेलते थे बहुत अच्छा लगता था पैसा भी कमाते थे और गाँव के लोग जो है मैटल भी जीतती थीं हम कबड्डी में बहुत अच्छा हमको लगता है बहुत दूर दूर तक हम लोग खेलने के लिए जाते हैं क्योंकि कबड्डी ऐसा खेल है हम लोग का हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है स्वस्थ और हमारे सारे अंग जो हैं सुरक्षित रहते हैं और योगा का भी काम करता है हमारी कबड्डी जो है हम खेलते हैं तो हमारा योगा का भी काम होता है हमारी शरीर स्वस्थ रहती है इसलिए हम कबड्डी का खेल बहुत ही सुन्दर समझते हैं कबड्डी जो है हमारे पहले लोग हम गाँव के एगो कोई त्यौहार भी पर पड़ता था हम लोग खेलने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं हम लोग जैसे कि मैईच लेते थे कबड्डी का टेस्ट जीतने के लिए मैईच देखने का इनाम रखा जाता था तो हम लोग जीत जाते थे तो इनाम मिलता था जिसका कई यह गाँव में आज खेले कहीं दूसरे गाँव में कल खेले ऐसे ऐसे हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं कबड्डी खेलने के लिए जो लोग के दूर के लोग आते हैं जो मैच जीत गए तो हम लोग बहुत मेहनत करके खेलते थे कि जैसे कि हम ब मैच जीतेंगे तो यह ट्रॉफी को हम न पाएँगे क्योंकि यह खेल इतना सुन्दर लगता है क्योंकि यह देहात का खेल है इसमें न तो कोई पैसा देना पड़ता था न कुछ करना पड़ता था न तो कहीं सीखना पड़ता था यह सब खेलते खेलते धीरे धीरे सीख जाते हैं सीख जाते तो दूर दूर जैसे चार छः आठ लोग मिलकर सब लोग ई खेलते हैं खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है खेल को जीतते हैं तो पैसा भी पाते हैं और दूर दूर से लोग मैच देखकर जाते हैं तो अच्छे अच्छे वहाँ पर सामान भी रखते हैं लोग ट्रॉफी रही रखते हैं तो हम जीत जाते हैं तो पा जाते हैं उसको